دلی کئی دلی کی کئی بڑی آرٹ نمائش اور تیوہاروں کے مذہبی کرتا ہوں جو ہندستانی ثکافتی ورثے اور عصری فن کی نمائش کرتے ہیں ان میں سے چند نمایاں یہ ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں انڈیا آرٹ میلہ یہ جنوبی اشیا کا سب سے بڑا آرٹ میلہ ہے جو ہر سال دلی میں منعقد ہوتا ہے یہ میلہ ہندستانی اور بین الاقوامی فنکاروں گیلریوں اور فن سے محبت کرنے والوں کو اکٹھا کرتا ہے یہ عام طور پر جنوری یا فروری میں منعقد ہوتا ہے اس کے بعد جو دوسرا ہے دلی آرٹ فیسٹیول یہ تیوہار مختلف آرٹ کی شکلیں مناتا ہے جیسے جیسے پینٹنگ مجسمہ سازی فوٹو گرافی اور وغیرہ اس کے بعد جو آتا ہے انا اناہتہ تن تنیجا اور شفالی سومانی نے دو ہزار آٹھ میں شرائن ایمپائر کی بنیاد رکھی اپنے قیام کے بعد سے شرائن ایمپایر نے مسلسل جنوبی اشیائی خطے کی فنکاروں کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کیے جن کے طریقوں میں میڈیا اور مواد کے عمل تحقیق اور تصوراتی استعمال پر زور دیا جاتا ہے